मेरे क्षेत्र में अलग अलग सांस्कृतिक समूह पाये रहते हैं जो अपनी अलग संस्कृतियों के लिए विख्यात हैं यहाँ गुजराती पंजाबी बंगाली और राजस्थानी लोग भी रहते हैं जिनके अलग अलग त्यौहारों पर हम अलग अलग तरीके से उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर बढ़ चढ़कर बढ़ावा देते हैं उनके जिस प्रकार से उनके त्यौहार मनाए जाते हैं वहाँ देखते ही बनता है उनके मेल जोल उनके खान पीन का तरीका उनके त्यौहार उत्सवों को मनाने का जो नियम होता है वह एक अलग ही तरह की छटा विखेरता है हर तरह के त्यौहारो में हर तरह के प्रोग्राम में एक अलग ही तरह का मजा आता है